مویشی ہمارے ملک میں سب لوگ سب لوگ پالتے ہیں اس کا بڑھیا سے بڑھیا اس کا سادن دیا جاتا ہے جیسے ہم سب گھاس دیتے ہیں مویشی کو بھوسا دیتے ہے اس کا لاد ہے وہ بنا کے ہم سب اس میں ٹھنڈا پانی دیتے ہے چڑھانے کے بعد اس کو ٹھنڈا پانی ہم سب دیتے ہے پینے کے لیے اس کے بعد مویشی کو چار پیر گائے کو چار پیر چار پیر ہوتا ہے جیسے بکری بکری ہوتا ہے بکری کو بھی ہم سب چڑھاتے ہیں لے جا کے بعد میں لے جا کے چڑھاتے ہے اس کا بڑھیا سے بڑھیاں اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے پتا دیتے ہوئے اس کو دانہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر پانی دیتے ہیں اس کو بڑھیا جگہ رکھتے ہیں فرش بنا کے رکھتے اس کو پنکھا لگا دیتے ہیں گرمی میں ٹھنڈی میں ہیٹر کا یوز کرتے ہم سب اور بعد میں لے جا کے اس کو بڑھیا سے بڑھیا چڑھاتے ہیں اور اس کا بہت بڑھیا خیال رکھتے ہیں بکری چھوٹا ہوتا ہے اور گائے بڑا ہوتا ہے گائے سے ہم سب دودھ دوہتے ہیں اور اس کا اس کو پیتے ہم سب بچہ لوگ بھی پیتا ہے اور ہمارے سب گھر میں فیملی بھی پیتا ہے بڑھیا سے پیتا ہے سب لوگ اور بکری کا دودھ بھی بہت سارے بخار کے میں ہم سب اس کا پیتے بخار میں اس کو ہم پیتے ہیں ملیریا کو بخار میں